नमस्कार नमस्कार सरजी बताउ ह सिखबय छियै बच्चा सबके योगा अहूँ सिखने अहुँ रहय छी फायदा बढ़िआँ हइ छै देखियौ अच्छा रहय छै योगा करनासँ शरीर स्वस्थ रहय छै सन्तुलन रहय छै तबियत खराब नहि होइ छै बी पी हाय या लो नै है छै तऽ अहाँ करने रहै की देखू योगा करनाइसँ बहुत ही फायदा है छै अच्छा रहय छै सरीर स्वस्थ रहय छै अहाँके किछु जल्दी हैत नहि बढ़िआँसँ सन्तुलन अच्छा रहत नहि तऽ तबियत खराब हैत जल्दी नहि ही बी पी हइ या लो हैत सुबह आओर साम दुनू समय योगा करबय रोज तऽ अच्छा रहत सु सुबहमे करना चाही आदमीके जब नीन्द टूटय तऽ अहाँ घुमय लए निकलय हेबय तऽ उ तभी करना चाही आओर शामके समयमे करना चाही आदमीके दिनमे दू टाइम करना चाही जाहिसँ शरीर अच्छा रहय छै हूँ शरीरके लए हैं हँ बताउ खालिये पेटमे तऽ करना चाही योगा खाली पेटमे करयके बाद अच्छा रहय छै बढ़िआँ रहय छै सन्तुलन ओना देखियौ खायके बाद वजनदार भए छै शरीर दिक्कत भए छै किछु झुका आओर नहि सकबय नहि लाबि सकबय जल्दी हरान भए जायब खाली पेटमे अच्छा रहय छै जते देर तक जायब ओते देर तक अहाँ कए सकय छी दिक्कत रहत आबय छै कखनो तऽ आरामसँ कए सकय छी अहाँ योगा हूँ पूरा शरीरमे फायदा मिलय तऽ अच्छा रहत सब चीज करैत रहय बढ़िआँ रहत तब बहुत ही अच्छावला चीज छै योगा करना चाही हरेक आदमीके शरीर स्वस्थ रहय छै हँ त उ देखबय कुछो करय से पहिले ओकर पूरा पूर्ण रूपसँ जानकारी लेल जाइ छै सब अच्छा रहय छै जानकारी लेल रहय छै तऽ बढ़िआँ रहय छै करयमे आरामसँ आबू करू शरीर स्वस्थ रहत सुबह शाम आबहो टाइम टाइमपर आरामसँ कए कऽ फेर जा सकय छै आरामसँ अच्छा रहय छै बढ़िआँ हँ हँ से ठीके छै आबू एथे सिखाय देब अहाँके करम एथे बढ़िआँ रहतइ हँ आबय छै अधिकतर आदमी आओर छै डॉक्टर जे आबय छै कथिके लेल तऽ रोज ठीक छै ठीक छै ठीके छै ठीके छै राखय छी